शरीर में लचीलापन लाने के लिए मयूरासन पद्मासन गौमुखासन मत्स्यासन और शीर्षासन करना बहुत ज़रूरी है ताकत बढ़ाने के लिए शीर्षासन और सूर्य नमस्कार यह भी बहुत ज़रूरी होता है तो इन आसनों को करने से आदमी की इंसान की ताकत बढ़ती है